मध्य प्रदेश में बहुत से संगीत उत्सव और कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है उनमें से कुछ नमस्ते उच्चतह निमाड़ उत्सव खजुराहो फेस्टिवल ट्राइबल फिल्म फेस्टिवल लुकरंग फेस्टिवल जो ओरछा नमस्ते उच्च त्यौहार है वो मार्च के महीने में मनाया जाता है मध्य प्रदेश के पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इसमें बहुत से कलाकार आ कर प्रस्तुति देते हैं बहुत से गायक आ कर प्रस्तुति देते हैं फिर निर्माण उत्सव जो कि तीन दिवसीय उत्सव होता है और अहिल्याबाई के किले में इस उत्सव का आयोजन किया जाता है दिसंबर या जनवरी के महीने में इसमें भी दुनिया भर से कलाकार आते हैं नृत्यक आते हैं गायक आते हैं और सभी के सामने अपनी प्रस्तुति देते हैं खजुराहो महोत्सव वो महोत्सव है जो कि बहुत सालों से आयोजित होता आ रहा है और ये फरवरी के महीने में आयोजित होता है इसमें भी तरह तरह के कलाकार आ कर अपनी प्रस्तुति देते है फिर ट्राइबल फिल्म फेस्टिवल इस त्यौहार में मध्य प्रदेश में रहने वाली जनजातियों की लोक नृत्यों का प्रदर्शन किया जाता है